हँ हमरा सब ओतऽ हमर पछुआरमे जामुनक गाछ छै जाहि जामुनक गाछ पर चिड़ै चुनमुनी सब रहैया आओर ओ गाछ खोदि खोदिके ओहिमे घर बनबैया आओर ओतय रहत ओतय अपन आसन बिछबैया सब हमेशा देखैत रहै छी अखनो देखै छियै चिड़ै चुनमुनी कौआ कौआ खास ऊल्लू खास कऽ के रातिके उल्लू देखै लए भेटत तकर बाद दिन के कोयलके कुक्कू कुक्कूके आवाज भेटत आओर हमसब बेसी काल अपन छत पर हमर किएकि तऽ हमर छतक पीछाँमे गाछी अछि ताहि दुआरे हम अपन छत पर पानिके बर्तनमे पानि राइशखि दै छियै दानाके बर्तनमे दाना राखि देलहुॅं आ ओकरा देलौहुॅं ओ खाइ छै अपन पीयल आ फेर पानि पीलक फेर ओ घुमल फिरल आ हमरा सबके मधुर मधुर आवाज सुनबैत रहैया ताहि दुआरे